ہلو راجو ڈرائیور بات کر رہے ہو کیا ارے بھائی میں کا میں نے کل آپ کو گاڑی بک کی تھی ائیرپوٹ جانے کے لیے لیکن آپ تو ابھی تک نہیں آئے یا آپ کو اگر کسی طرح کی پریشانی تھی تو آپ کو بک ہی نہیں کرنا چاہیے تھا میں تقریبآٓ دو تین گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں نہ ہی آپ کا فون لگ رہا ہے اور نہ ہی آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے آپ کو شاید پتا نہیں میرے بھائی ائیرپوٹ آ چکے ہوں گے شاید اور وہ بہت پریشان ہو رہے ہے ہوں گے کیوںکہ اس شہر میں نئے ہیں اور ان کا موبائل فون بھی گر گیا ہے